हाँ हेलो मैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल बोल रहा हूँ स्कूल से हाँ मैं ये बोल रहा था कि हमारी स्कूल के लिए हमें अभी जैसे नया साल इस्टार्ट हुआ है हमारे स्कूल का तो नया साल इस्टार्ट हुआ है तो हमें फर्स्ट क्लास से लेकर अपने ट्वेंथ तक क्लास के बच्चों के लिए हमें पूरा तैयार करना हैं अपना करिकुलम और जो फ्रेमवर्क है जिसे बच्चों की जैसे बच्चों के लिए अपन क्या क्या पढ़ाएंगे उनकी जो है नया सिलेबस आ गया है ठीक है मार्केट में तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे टीचर्स हैं तो आप एक काम कीजिएगा आप आप सारे टीचर्स को बोलिए की आप टीचर्स को बोलेंगे की आप सारे टीचर्स मिलकर अपनी अपनी सब्जेक्ट का जो नई बुक आई है उन बुक को ले ठीक है और उन बुक के बेसिस पर क्या करें वो सब बुक्स का क्या करें कि अपने लेसन प्लान तैयार करें हर चैप्टर नोट्स तैयार करने हैं ठीक है तो देखो नोट्स सबसे पहले ऐसा है कि सबसे पहले नोट्स हम बनायेंगे ठीक है हमें जो पढ़ाना है उसको के लिए हम प्लानिंग करेंगे उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे ठीक है

अब ऐसा है कि अब जैसे चैप्टर हैं ठीक है तो चैप्टर अभी हमारे पास एक साल में हमारे पास तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं ठीक है तो हमें जितनी भी छुट्टी इस्कूल की मान लो जैसे छुट्टियाँ होली दिवाली छुट्टियाँ ठीक है तो जो अपना वार्षिक जो कैलेंडर आते हैं गवर्नमेंट का उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि कितनी छुट्टियाँ है ठीक है छुट्टियों का सारा हिसाब लगाना पड़ेगा उसके बाद अपना सिलेबस कितना है जैसे अपना टाइमिंग सिलेब तो अभी इस मंथ का है ठीक है तो हम हर मंथ के हिसाब से हमे पूरे बारह महीने का हम लोगों को लिखाना पड़ेगा जिससे डेढ़ महीने की तो छुट्टियाँ आ जाती है पिछले जैसे मई जून के अंदर तो ठीक है एग्जाम्स के उसे अपने को मतलब ग्यारह महीने ही बचते हैं जो ग्यारह महीने में अपने को छुट्टियां छुट्टियां भी है ठीक है जैसे संडे है होली दिवाली ये चीज़ों की ठीक है तो अपने को क्या करना है सिंपल सी चीज है अपन क्या करेंगे जैसे सिलेबस से टॉपिक उठाया कोई भी ठीक है टॉपिक को उठाकर टॉपिक को टॉपिक उठा लिया अब क्या करना है टॉपिक को उठाकर उसकी अरेंज करना है अरेंज कैसे करेंगे जैसे अपने को टॉपिक पढ़ा दिया तो या तो इस टॉपिक में इतना टाइम लगेगा मैक्सिमम टाइम निकालना है आपको हाँ मतलब उसका टॉपिक के अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ेगा ना जैसे अपने पास छ घंटे हैं जैसे अपने को एक वीक के अंदर जैसे को मिलेंगे चालीस से चालीस घंटे मिलते हैं एवरीडे एवरेज चालीस घंटे मिलते हैं पढ़ाने के तो अपने चालीस घंटे के हिसाब से अपने को ये मैनेज करना है की भाई हमें ये टॉपिक पढ़ाएंगे हम ठीक है तो फर्स्ट जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो उस तरीके से प्रॉपर हर टीचर नोट्स बनाएं ठीक है तो उनका पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करें जिससे क्या होगा कि हम बच्चों को कह सकेंगे कि इस चैप्टर ये ये सारी चीज़ें हैं टीचर्स के खुद के नोट्स होंगे तो बच्चे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या बोल रहे हाँ तो

हाँ तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देंगे जो जो बच्चे हैं उनके जैसे जो भी टाइम है उनको हम स्कूल के बाद एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे और तो क्या करेंगे उनके लिए उन बच्चों के लिए यही करना पड़ेगा जैसे अभी अपन सिलेबस पहले ज़्यादा टाइम मिलेगा तो ऐसा करेंगे कि उसमें के सारे टॉपिक भी कर हो जाए और उनमें जो कमजोर बच्चे है उनको भी हम इंपोर्टेंस दे सकें तो हम इस तरीके से ही कुछ सोच रहे हैं ठीक है हर टीचर को बोलो तो वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है हिंदी में कम टाइम है तो सारा वो साल भर का एक बना देंगे टाइम टेबल तो उतना उतना टाइम लगेगा अब हर बच्चों के हिसाब से तो हम कर नहीं पाएंगे ठीक है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे की ऑन एन ऐवरेज हर बच्चे अपना अच्छे से कर सके उसी हिसाब से सारे टीचर भी अपना लेवल प्लान करिकुलम फ्रेमवर्क हैं उस तरीके से तैयार करें ठीक है और कुछ हुआ आपको तो बोल दीजिए चलिए

हाँ तो ठीक है हम आपके इस चीज को ध्यान रखेंगे और हो सकेगा तो हम और टीचर अप्वॉइंट कर देंगे आपके लिए ठीक है ताकि आपको भी हेल्प मिल जाएगी ठीक है ओके और कोई डाउट